بھارتی میڈیا ایک بڑا اور مختلف شعبہ ہے اس میں بہت سے اخبار اور نیوز چینل شامل ہیں یہ بات تو جانتے ہی ہیں ہم لوگ کہ بہت سے مشہور اخبار کے نام جو ہیں جیسے کہ دی ٹائمر آف انڈیا اور دا ہندو یہ بڑے اخبار ہیں جو انگریزی میں خبر دیتے ہیں ہاں اور کچھ ٹی وی نیوز چینلز بھی ہیں جیسے این ڈی ٹی وی اور انڈیا ٹی وی یہ ٹی وی پر خبریں دکھاتی ہے یہ چینلز اور اخبار مختلف قسم کی خبریں دیتے ہیں کچھ لوگ ان کے خبروں کو درست مانتے ہیں اور کچھ نہیں ہاں اس کو جو ہے درست اور نہ درست سمجھنے کے لیے دیکھا جائے تو خبروں کی سچائی جاننے کے لیے یا پھر جانچنے کے لیے یا اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اور بھی نیوز کو دیکھنا چاہیے صرف ایک ہی نیوز پہ بھروسہ نہیں کرنی چاہیے اور اپنی بھی عقل استعمال کریں اور دیکھیں کون سی خبر سچ لگتی ہے ہاں مختلف اخبار اور چینلز کا اپنے خیالاات ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے این ڈی ٹی وی والے اپنی بات بولیں اور بھی جو نیوز چینل ہیں وہ اپنی بات بولیں اس طرح آپ بہتر طور پر سمجھ سمجھ پانے کے لیے اصل میں کیا ہو رہا ہے وہ دو تین نیوز سن کر ہی اس کی خبر کو ایک دم سچا سمجھیں